ہمارے کچن میں سب برتن اپلبدھ ہیں لوہیا ہے پتییلی ہے کوکر ہے توا ہے توے پہ روٹی بناتے ہیں فرائی پین پہ انڈا فرائی کرتے ہیں بریانی پتییلی میں بناتے ہیں پریشر کوکر میں بناتے ہیں سب برتن ہم لوگ یوز کرتے ہیں چاول بناتے ہیں پتیلی میں کوکر میں دال بناتے ہیں ہر چیز بریانی کوکر میں ہی بنا سکتے ہیں مچھلی لوہیا میں بناتے ہیں کوکر میں ہر برتن میں ہر چیز بنا سکتے ہیں ہمارے کچن میں ہر چیز کی سویدھا ہے ہم لوگ کو کوئی دقت نہیں ہے سارا ووستھا کچن میں ہی رکھتے ہیں ہر چیز سویدھا بنا سکتے ہیں کوکر میں دال اچھی بھی ہو جاتی ہے سبجی ہوتی ہے گوست لوہیا میں بناتے ہیں مچھلی بھی فرائی پین میں ہی فرائی کرتے ہیں توے پہ روٹی بناتے ہیں پتیلی میں چاول بنا لیتے ہیں جو ہمارے کچن میں سویدھا ہے برتن کی ہم وہی کرتے ہیں اسی میں سارا ویستا کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں کوئی دقت نہیں ہوتی کوئی آپتی نہیں ہوتی ہے ہر برتن میں چیز میں یوز کر سکتے ہیں لوہیا زیادہ تر مچھلی میں گوشت میں سبزی میں استعمال کرتے ہیں بریانی کے لیے پتیلا یوز کرتے ہیں دال کے لیے کوکر یوز کرتے